हेलो

जी हाँ दीपक डॉक्टर दीपक जी बात कर रहे हैं सर मैंने आपको दो तीन महीने अपने फीवर से सम्बंधित कुछ अपनी हेल्थ के बारे में बात की थी आपसे कि मुझे बुखार आ रहा है बार बार तो मुझे तब तक तो ठीक था पर फिर मुझे वही परेशानी हो रही है और मैं अभी जो दवाइयाँ हैं वही ले रही हूँ और उससे कुछ मुझे फायदा नहीं है तो मैं क्या करूँ सर जी और क्या है कि मैं जब तक टैबलेट खाती हूँ तो असर रहता है तो ठीक है और जैसे ही टैबलेट का असर ख़त्म होता है तो मुझे फीवर आ जाता है इस वजह से भी मैंने सर पाँच सात दिन पहले जाँच करवाई है

जी जी ओके सर

हेलो सर मैं कब आऊँ आपके पास ओके सर

जी ओके सर जी सर थैंक यू सर